सावन भादो जेठ आषाढ़ महीना महीनामे झिङ्गा परवल भिण्डी करेला तकर बाद की कहै छै घेरा झिङ्गली आओर आओर आओर की कहै कैथा ई सभ होइत छै सावन भादो आश्विन महिना तकमे कटहल ई सभ भेलै चार महिनाके फल आओर बरसातके समयमे जेठ आषाढ़मे आओर ई धान गेहूँ मकइ पटवा ई सभ भेलै गर्मीके मौसममे जून जुलाइ अगस्तमे ई सभमे होइत छै पटवा गेहूँ मकइ धान धानो होइत छै पूष अगहन पूष महिनामे ई सभ सभमे होइत छै सावन भादो आश्विन कार्तिकमे ई सभमे कटहल लीची आम ई सभ होइत छै